जी आज भारत की मैं ऐसी कन्डिशन हो गई है नौकरी के मामले में एजुकेशन तो सभी के पास है लेकिन उनको उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है जो एजुकेसन उनके पास है उसे उसके हिसाब से जॉब बिल्कुल नहीं जो भी डिग्रियाँ उनके पास है लेकिन उनके पास जॉब नहीं हैं क्या पता कैसा सिस्टम हो गया है कि समझ में नहीं आता काम्पिटिसन इतना है कि इतना कोन कॉम्पिटिसन है कि एक वैकेंसी के लिए लाखों आवेदन हो रहा है लाखों आवएदन में पता चला दस ही भर्तियाँ हैं दस भर्तियों में लाखों आवएदन होने के बाद दस दस लोगों को सेलेक्ट करना उनको और दस लोगों में से पता नहीं किसका लक होता है जिसके परसेंटेज नाइन्टी ऐट हैं उसका नंबर भी नहीं लग पा रहा है यह कन्डिशन इतनी तेज़ कॉम कॉम्पिटिसन है भारत की आबादी के कारण ये सारी समस्याएं हैं यह जनसंख्या जिस प्रकार से भारत की है एजुकेसन तो सब ले रहे हैं लेकिन नौकरियाँ किसी को नहीं मिल रही तो मैं यह यही चाहता हूँ कि नौकरी सभी को मिले नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं है लेकिन कोशिश सभी को करना चाहिए और मैं अपने केरियर को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित हूँ कि मुझे कैसे भी नौकरी जॉब मिलेगी इसके लिए मैंने कई जगह आवेदन किए हुए हैं जिससे मुझे रिस्पॉन्स तो मिला लेकिन ऐसा कोई जॉब नहीं मिली कि मुझे कोई जॉब मिल जाए तो भारत में यह कन्डिशन बहुत ज़्यादा है कि पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन नौकरियाँ बहुत कम हैं जैसे दस हज़ार लोग हैं तो दस नौकरियाँ हैं उनके लिए बस तो इस सिस्टम को हमें सुधारने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को गोरमेंट को करना चाहिए जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेसन मिले और मेरा भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे जॉब मिले अब मुझे तो ऐसा है कोई भी जॉब चल जाएगा अभी तो आदमी के यही कंडिशन है भारत में कि उसको कोई भी जॉब मिल जाए क्योंकि यह उसके पास कोई चॉइस नहीं हैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है वह